सोनभद्र ज़िले में बहुत सारे ऐसे उपलब्ध शिक्षा और सीखने के अवसर हैं जो लोगों को वृद्धी करने में मदद करते हैं जैसे कि यहाँ पर कई सारे ऐसे इस्कूल और कोलेजेस हैं जो लोगों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं वैसे तो यहाँ कोई भी ऐसी कोचिंग क्लास नहीं है जो प्रवेश केंद्रों के लिए तैयारी करवाती हो और ना ही यहाँ पर कोई प्रवेश केंद्र है यदि किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए तैयारी करनी हो तो उसे बाहर किसी राज्य या बाहर किसी ज़िले में जाना होता है क्योंकि यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसी लिए यहाँ पर ये सब जानकारी और सब कुछ नहीं मिल पाता है यहाँ पर सरकारी एक ही इस्कूल है दो ही इस्कूल है और उन की स्थिति भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है